जों ना गुरनो थाङो आंबो बिराद ना गुरनो मोजां मोनो नाथाय ना हमनायावनो हमनायावनो आंनाव बेलावानो अनेखथा एखनब्ला उदैयाव एखनब्ला बिदिनो आखाइफ्राव बेलावानो मोनलाङो बेखौ जोङो थरखोनो लाया ना हमनो मोजां मोननायावनो मोजां मोननायावनो बेलावा बोरैहाय अरनानै थै लोंलांनानै सिरिलाङो समाव जों ना हमनो आरो बेबो ओ ना सिंगि मोनदाङो जों ना सिंगि मोनदांब्लाबो एखनब्ला गावनानै आखाइयानो बेसेबांबा गिदिर गिदिर बुख्रांनानै फैयो समाव हमनो हायै बायदि जायो थेवबो जों दैयाव थासोमनानै सानायखौ लानानै ना मोजां ना हमनो मोजां मोननायनि खुबावनो जों सानायखो थर लायाबालासिनो हमबाय थायो हमबाय थायो मोनलांबाय थायो नाखोबो बिदिनो सामफ्रामबो थाङो बिदिनो ना हमनो थांलाय फैलाय सामफ्रामबो दैमायाव जों मानासाव थांबाय थायो आरो थांनानै बिदिनो दिनैबो थांगोन गाबोनबो थांगोन नाखौ जेथिया बुरजा मोनबाय जेथिया बुरजा मोनब्लाथाय जों बिदिनो नाफामबो देयो नाफाम देनानै बिदिनो जाबाय ओंख्रै संनानै थास'आनो जा इरियानो जा माबा मोनसेयाव जों होनानै जायो आरो बे नाफामखौबो जों ना हमना लायनायखौनो इनिफ्राय फिसा फिसौ न'खराव खुरमाफोर दंब्लाबो जों बे सेन सानाय ख'खा सानायनि नाफोरखौ जों रानलायनानै जायो नाफामखौबो राननानै जायो खाथि खालानि मानसिजोंबो समाव रानना जायो जों बिदिनो मोजां मोनो आरो बि नानि सोमोन्दै नाखौ जों गोथाव मोनो राननानै जायो बिदिनो नाफामखौबो जोङो ओरैहाय देयो नाखौ फोराननानै जोङो थास' जायखि जाया थास' आरो थास' गोसोमानो जा एबा गुफुरानो जा बिजोंनो नाफामखौ देग्लिनानै जोङो हासुङाव औवा हासुङाव हयथ' बयेमाव दोनो दोननानै गोबाव मास मोनसे मोननैबो दोनो खायसेया थाबनो जायो खायसेया मास मोनसे मोननैजों जायो नाफामखौ जों बिदिनो समाव थास' ओंख्रै बा ओरैनोबो एवनानै जायो संनानैबो जायो रोसि फुदुंनानै बायदिसिना रोखोमाव मेगङाव होनानै जायो आरो जोङो नाखौ आरो फानहैयोबो मालाबा बिदिनो फायखारि फैब्लाथाय हरो ना बुरजा मोनब्लाथाय सेन ख'खा सानानै जों ना बुरजा मोनब्ला फायखारि फैयो फायखारि फैनायावबो जोङो हरो बिदिनो फानहरो फैसा मोनो समाव फासस' हाजारसेबो मोनो समाव एकस' दुइस'बो मोनो बुरजा हरब्ला बुरजा फैसा मोनो इसे हरब्ला इसे इनै दाम मोनो इिदिनो जों समायाव बिफोरजोंनो थाव संख्रि जायो अनेख गथ'फोरनो माब्लाबा इस्कुलाव थांनाय बहि फावथेनबो बायनानै होयो जों बेजोंनो